नमस्ते नमस्ते नमस्ते हाँ मिल जाएगी सब्जी क्यों नहीं मिलेगी हाँ ताजी ताजी हैं हमारे यहाँ हम बोए हैं बहुत ढेर सारा ये सब टमाटर बैंगन मटर गोभी सब ताजी ताजी हैं पालक अब हाँ तो है ताजी ताजी ले जाइए ना बड्डे है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको ले जाइए ना नहीं यहाँ ताज़ी है और खेत में से तुरंत ताजा ताजा ताजा ताजा क्या कहते हैं तोड़ते हैं ताजा ही सबको देते हैं हाफ वाली बात थोड़ी है आपको तो और ताजा ताजा देंगे नहीं ताजा तोड़ते हैं कोई भी कस्टमर आता है ताजा ताजा तोड़ के देते हैं ताजा ही जाता है इधर मटर तो चालीस रुपये किलो है गोभी वही पचास वो क्या कहते हैं पच्चीस रुपये फूल जैसे लोगी छोटा बड़ा जैसे रहेगा वैसे ही देते हैं अरे हो गया कितना लेना है टमाटर कितना लेना है कितने कए किलो अच्छा तो पाँच किलो टमाटर रहेगा कि दस किलो रहेगा अच्छा और मटर कितना रहेगा अरे आलू तो महंगा है साठ क्या कहते हैं सत्तर रुपये धरा है साठ सत्तर रुपए धरा है

अरे ले लो कितना लेना है एक पट्टी लेना है एक पीस कितना लेना है हो गया चलो ले लो ना हम कहाँ मना कर रहे हैं आपके लड़के का बड्डे है तो ले लो ना मिर्च है पंद्रह रुपये पाव है वही समझ लो अरे अदरक तो क्या कहते हैं तीस रुपये पाव हैं ले लो भैया चलो कुछ कम करके दे देंगे तुमको आज आज ही आज ही चाहेगा चलो कुल दे देना जो होगा बजट अब समझ लो इतना रेट बता दिए हैं समझ लो अरे नहीं यार चलो ठीक है ले लो और आज ही चाहेगा कि कल चलो ठीक है ले लो आओ